गौरमैंट नै बी बड़ियां गै स्कीमां कड्डियां नै जियां साढ़ै लोकें आस्तै आयुष्मान कार्ड़ आयुष्मान कार्ड़ दा स्हानू किन्ना मतलव बड़ा गै फैदा होआ दा आयुष्मान कार्ड़ आयुष्मान कार्ड़ भाई जियां साढ़ै गरीब लोग होंदे नी गरीब लोग जेह्ड़े अपना इलाज़ नी हे कराई सकदे हे जियां कोई दस्सन नी हे जाई सकदे जां कुछ इयां भला पैसे इत्थें भला लोकें आखना गरीब होने लोकें भला केह् दस्सन जाना कियां जाना केह् करना अज कल लोग आखदे मोदी आह्ला कार्ड़ आयुष्मान कार्ड़ कार्ड़ भला जियां आयुष्मान कार्ड़ आवा कार्ड़ होइये मतलव गौरमैंट नै तकरीब बड़ियां गै एहे जेह्ड़े आयुष्मान कार्ड़ ऐ साढ़े जियां लोकें दे परेशन होने हून अध्दा खर्चा होई जंदा दवाइयें दा अध्दै रेटा पर मिली जंदियां स्हानू हस्पिटल जाना होए ते कुदै बाह्र अन्दर अस जाच्चै बड्डे बड्डे मैंह्गे मैंह्गे हस्पताल होन अध्दे रेट्टा पर स्हानू होई जंदे मतलव परेशन जेह्ड़ा साढ़े ओह् फ्री होई जाने ते दवाईयें पर थोह्ड़ा खर्च ओह् बी स्हानू अद्दे रेट पर मिली जंदियां दवाइयां बी दवाइयैं किन्नियां मतियां मैंह्गियां मिलदियां नै अयुशमान कार्ड़ होइये अवा कार्ड़ होइये होर कोई कार्ड़ होइये बड़ा किश स्हानू मतलव